مہاتما گاندھی وزیر اعلیٰ نتیش کمار بیریسٹر اسد الدین اویسی ایم پی ڈاکٹڑ جاوید صاحب وزیر اعظم نریندر مودی صاحب